ویسے تو میری ابھی تعلیم چل رہی ہے اور اس دوران میں ان تمام چیزوں سے دور رہتا ہوں اور اس بارے میں مجھے بہت زیادہ علم بھی نہیں ہے میں ایک طالب علم ہوں اور تعلیم کے کاموں میں اتنا مصروف رہتا ہوں کہ ان تمام لغویات کے لیے فرصت نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی سوسل میڈیا اور یو ٹیوب کے ذریعے کچھ معلومات ہو جاتی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہندوستانی فلموں کا موجودہ دور سب سے خراب اور بےکار دور ہے پہلے زمانے میں فلموں کے ذریعے سماج اور معاشرہ میں پھیلی ہوئی برائی کو دکھایا جاتا تھا اور اس بات کو لوگوں کے علم میں لایا جاتا تھا کہ سماج میں کتنی خرابیاں پائی جاتی ہیں کون کون سی برائیاں سماج میں پھیلی ہوئی ہیں ان برائیوں کو ختم کیسے کیا جائے گا تو اگر کبھی مجھے فرصت ملتی ہے تو میں اس طرح کی سیریز یا فلمیں دیکھنا پسند کرتا ہوں جو سماج اور معاشرے کی اصلاح اور اس کی تعمیر کے لیے بنائی گئی ہو اور جس میں فحاشی اور عریانیت کو نہ دکھایا گیا ہو اور جس میں اچھی باتوں کو بتایا گیا ہو اور میرا کوئی پسندیدہ فلمی اداکار یا پھر کوئی اداکارہ نہیں ہے کیونکہ میں ان تمام لغویات سے دلچسپی نہیں رکھتا ہوں